تلنگانہ میں بہت سارے مذہبی لوگ رہتے ہیں یہاں پہ اپنے اپنے مذہب کا وکالت کرتے ہیں اپنے اپنے مذہب کے بارے میں سب کو معلومات کرتے ہیں اور اپنے مذہب کے بارے میں سب لوگ کو معلومات کرتے ہیں عام ان کی باتوں کو عام کر دیتے ہیں